آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ٹیکنالوجی نے کافی ترقی کی ہے ہر محکمے ہر شعبہ جات میں ٹیکنالوجی کا ایک اہم دخل ہے ایک اہم رول ہے ہم عام طور پر جو آج کل جی پی ایس گھڑیاں دوڑ والی ایپس یہ آتی ہیں یہ ہمارے دوڑنے میں اور ہمارے دوڑنے کی کارکردگی کو بہتر کرنے میں ان کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کتنی اسپیڈ سے دوڑ رہے ہیں کتنی تیزی سے ہمیں دوڑنا چاہیے اور کتنے تیزی سے دوڑنے کے بعد میں ہمارے بدن میں ہمیں کمی یا تھکن محسوس ہوتی ہے اور یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے ہم کتنی دیر میں کتنی دور تک ہم لوگ دوڑ سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی بات ہے ایسے ہی صحت کا انسان خیال رکھتا ہے مجھے بھی اپنی صحت کے متعلق میرے بھی بہت سے اہداف ہیں اور بہت سے اصول و ضوابط ہیں مثال کے طور پر میں صبح ہی ورزش کے لیے جاتا ہوں نماز کے بعد میں واکنگ کے لیے نکلتا ہوں گھومنے کے لیے نکلتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ہلکی دوڑ بھی لگاتا ہوں وہاں بھی یہ گھڑیاں یہ ایپس میرے کام آتے ہیں اور اسی طریقے پر میں اپنے کھانے پینے کا اپنی صحت کا مکمل دھیان رکھتا ہوں سب سے پہلی مین چیز جو ہے بدن کو کاہلی اور سستی سے دور رکھتا ہوں اور اتنی کوشش کرتا ہوں کہ بدن کا ہر حصہ ہر عضو بدن کا چلتا رہے تو یہ سب سے جو اس کے لیے سب سے بہتر اور اچھی چیز ہے وہ یہ دوڑ لگانا ہے اگر آدمی صبح کو دوڑ لگاتا ہے تو دوڑ لگانے سے انسان کی صحت جو ہے بہتر رہتی ہے اور اس کی جب صحت بہتر رہتی ہے تو کھانا پینا بھی اچھا ہوتا ہے ہاضمہ بھی اچھا ہوتا ہے نیند بھی اچھی آتی ہے دماغ بھی صحیح کام کرتا ہے تو اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ بھی اس چیز کا خیال رکھے